ہاں ہمارے شہر میں ہیں لائبریریاں ہیں دو لائبریریاں ہیں ہمارے گھر کے آس پاس مولانا آزاد لائبریری ہے اور ایک مہاتما گاندھی لائبریری ہے جہاں لوگ جاتے ہیں زیادہ تر بزرگ لوگ وہاں جانا پسند کرتے ہیں اور جا کے اخبارات پڑھنا اور بکس پڑھنا یہ سب کرتے ہیں ان لوگوں کو گھر میں ٹائم نہیں وہ ہوتا ہے تو ان کا ٹائم بھی اچھا اسپینڈ ہو جاتا ہے وہاں جا کے اور ان کا مطالعہ بھی ہو جاتا ہے جو لوگ مطالعے کے شوقین ہیں وہ بھی وہاں جانا پسند کرتے ہیں زیادہ تر زیادہ تر بزرگ لوگ ہی جانا پسند کرتے ہیں زیادہ تر ینگ لوگ تو نہیں جاتے ہیں یہ لوگ تو زیادہ لائبریری میں جانا پسند نہیں کرتے ہیں اخبارات اور بکس پڑھنا ان لوگ کے زیادہ پسند نہیں ہوتا ہے زیادہ تر بزرگوں کے ہی شوق کی بات ہے یہ وہاں جا کے اپنا ٹائم گزارتے ہیں اچّھے سے لوگوں سے ملنا جلنا بھی ہو جاتا ہے تھوڑا مطالعہ بھی ہو جاتا ہے اور تھوڑا ان لوگوں کا ٹائم بھی کٹ جاتا ہے جو لوگ گھر سے فارغ ہیں جن کو کوئی کام نہیں ہے جاب سے ریٹائرڈ ہیں وہ لوگ جانا زیادہ تر پسند کرتے ہیں لائبریری میں اور زیادہ تر جوان لوگ تو نہیں جا پاتے ہیں اس طرح سے لائبریری ہیں اور چل رہی ہیں دو لائبریریاں ہیں یہاں پہ آس پاس